हेल्ल' मेदाम आंना माबाया फिसाजोआ क्लासाव सान्नै थाङाखैमोन बेखौ आं एफ्लिकेसन होनाय जायाखैमोन आं बेखौनो खोनथानो मेमनो फन खालामदोंमोन आरोखि आंनि फिसाजोनि नामा जुलि नार्जारी औ माने साननै फैयाखै मेदाम माने ओरैबायदि जादोंमोन ना जोंना न'आवहाय बिदिनो प्रग्राम जादोंमोन आरोखि ना फुजाफोर ओमफ्राय मोनसे बे फुजायाव फेमिलि थाजोबनांगौ नालाय बेनिखायनो आं बिखौ साननैसो क्लासाव थांहोआखैमोन आरोना मेम बेखौनो आं खिन्थानो नागिरदोंमोन आस्सा मेदाम गाबोन जेनेबा क्लासाव थांबाबो हैबा जागोनना जेखुनु आं आंनि फिसाजोनो खिन्थाना होनोसै बिदि बिदि माने आंनि फिसाजोया मास्टारनो टिचारनो खिन्थाहरदो होन्दों नालाय मेमनो खिन्था हरदो होन्दों नालाय ओंखायनो खिन्था हरनाय जादों आरोखि आं माने हथादै माबानाय जायासै नालाय माने दायरेक्ट खिन्थानाय जायासै नालाय थाङालासेयैनो थानाय जादों आरो होमबा मेदामा माबोरै दङ ए जोंनाबा माबायदि फरायोथाय नानिया फरायनो थिनो आं फरायनायालाय गावसो माबायदि जालाङो नायनिसै मोजाङै माबाबानो जाबाय मेदाम एसे थाल लाबानो जाबाय बांद्राय गोसो होआ बियो दे दे मेदाम दे दे होमबा मेदाम दे